हां मां जिथे रहंदी आहियां उन एरिया में घणनि ई क़िस्मनि जा माण्हू उते अचणु पसंदि कंदा आहिनि छाकाणि त जिंहिं एरिया में मां रहां वेठी उह आहे ॿे नबंरु उल्हासनगर में गोल मैदान जी एरिया जिथे हेॾो वॾो गार्डन आहे जिथे ब्रह्माकुमारीज़ जो आश्रम आहे उते योगा केंद्र फिर हलंदो आहे माण्हूं गार्डन में वॉक करण ईंदा आहिनि मज़ो वठण ईंदा आहिनि रांदियूं पिण कंदा आहिनि ऐं सपना गार्डन बि आहे जेको ॿे नंबरु ऐं टे नंबरु जे विच ते थो अचे उन सपना गार्डन में बि माण्हू घुमण फिरण ईंदा आहिनि ऐं हुते पल्स सीनियर सिटीज़न पिण हलाईंदा आहिनि सिंधी माण्हू जेके आहिनि उन्हनि वॾी एज वारा उहे सीनियर सिटीज़न में भाॻु वठंदा आहिनि ऐं हुते जी मेंबरशिप में वञी करे हुते मौज माणींदा आहिनि ऐं हुते घणनि ई क़िस्मनि जा नाश्ता पिण मिलंदा आहिनि जेके सिंधी नाश्ता आहिनि जिंहिं में माण्हू वधीक रुची ॾेखारींदा आहिनि ऐं उहे पल्स हुन खे आज़माईंदा बि आहिनि खाईंदा बि आहिनि लुतुफ़ बि वठंदा आहिनि तहिड़े ई नमुने गोल मैदान ते बि जेको आहे उतो वॾो ब्रह्माकुमारीज़ आश्रम बि आहे हुते योगा केंद्र हलणु जे करे हुते माण्हू जी सिहत पिण ठहंदी आ हुते भज॒न कीर्तन थींदो आहे माण्हूं हुते ट्रेवलिंग करे करे मज़ो वठंदा आहिनि ऐं हुते रुचिअ जो योगदानु डे॒खारींदा आहिनि